हां जी मेरा फेवरट फोटो ते जित्थें अ'ऊं जन्नी आं उत्थें मिगी फोटो खचाने दा इ'यां बड़ा शौंक ऐ ते जेल्लै हून अ'ऊं गेदी दी कश्मीर दा जगह् नी ऐ गुलमार्ग उत्थैं मैं फोटो खचाए जेह्ड़े जिन्ने शैल मिगी फोटो लग्गे ते आए हाय हाय किन्ने सोह्ने फोटो आए फोटो दिक्खियै इ'यां मन खुश होई जंदा भाई बाकेआ मन्नना पौना फोटो न ते फोटो जरा में इयां खचानी घट्ट गैं क्योंकि मीं अच्छा नी लगदा इय़ां ज्यादा फोटो खचाना पर केह् करना इ'यां खचाने बी पौंदे गै न जित्थें जाओ कोई लोग बी आखदे माए माए फोटो बी नी खचांदी ऐ माए लोग बी गल्लां करदे माए इक ते लोग माए नेईं शकल शैल आवै तां बी स्यापा शैल आई जा तां बी स्यापा हून केह् करना शैल आवै ते अस उ'आं दिक्खी दिक्खी गै नी मुकदे साढ़े फोटो बार बार खोली खोली खोली पलो पली दिक्खना एह् भाई साढ़े फोटो दिक्ख भाई सारें गी सनना एह् दिक्खो भाई में इत्थें गेदी ही इत्थें फोटो खचाए एह् दिक्खो भाई एह् अ'ऊं गुलमार्ग गेदी ही में उत्थें फोटो खचाए रांची गेदी ही उत्थें फोटो खचाए हून जियां तुसेंगी पता मेरा स्पोर्टस बिच्च इ'न्ना इंट्रस्ट ऐ ते में कदें कुदै ते कदें केह्ड़ी स्टेट बिच्च जाना पौंदा कदें कुसै स्टेट बिच्च जाना पौंदा ते उत्थें जाइयै फोटो बी खचाने पौंदे क्योंकि घर आह्लें गी बी भेजने होंदे घर आह्लें गी दस्सो बाकी रिश्तेदारें गी दस्सो हून जिन्ने ज्यादा फोटो खचाए दे होङन ते उ'न्ने ज्यादा घर आह्ले खुश होंदे भाई चलो जाइयै कुतै किश खचांदी ते ऐ नी कुतै फोटो फोटो ते खचांदी नी हर बक्त स्पोर्टस स्पोर्टस ते नेईं ना करदी रौंह्दी ऐ हून तुसेंगी पता इ'यां मैचिस बगैरा होंदे रौंह्दे मेरे फिर में उत्थें जाइयै फोटो बी खचाने पौंदे लोग बी घर आह्ले बी खुश होंदे बाई शुकर ऐ भाई साढ़े ञ्यानें बी कुतै निकलन लगे न बाह्र भाई ते होर बस बाकी फोटो शोटो ऐ कि कोई कैमरा बी सोह्ना होना चाहिदा फोटो भाई ब्यूटी ऐ भ्रावा साढ़ी सानू फ्ही फोटो बी शैल गै चाहिदे न ते बाकी होर कोई मसला नी ऐ बाकी फोटो शोटो ते मिगी बी बड़े शैल लगदे खचाना ते फोटो अस केह् आखने जित्थें अस जन्ने उत्थें सानू फोटो चाहिदे जित्थें अस जन्ने उत्थें सानू फोटो चाहिदे फोटोस फोटोस फोटोस इन्ने ज्यादा फोटो करियै मेरी मैमरी बी फुल्ल होई फोने दी हून ते मिगी डर बी लग्गा दा कि मेरी इन्नी मैमरी फुल्ल होई दी में जाना बी कुत्थें ऐ हून फोटो गी लेइयै बाकी होर इक फोन बी मेरे माड़ा ना फोन चलदा शैल ना सब किश में घर आह्लें गी आक्खेआ पैह्लें जेह्ड़े मेरे कश फोन हा पैह्लें नोकिया दा हा ओह्दे बिच्च तुसें पता ऐ फोटो गै नी होंदे हैन ते हून ते असें लैते दा रैडमी दा शैल फोटो खचाने ताईं ते हून असें फोन घर आह्लें कन्नै जिद्द कीती भाई फोटो शोटो खचाने होंदे ताईं तोआहीं जाना होंदा सानू फोटो आस्तै फोन चाहिदा ते हून घर आह्लें सानू लेई दित्ता भाई शैल जेहा फोन जेह्दा कैमरा बी शैल होऐ भाई जाओ तुस जाओ फोटो खचाओ मड़ो जिन्ने मर्जी फोटो खचाओ अस फोटो हून गै चाहिदे ते हून फ्ही घर आह्लें नमां फोन लेई दित्ता हून अस जित्थें जन्ने एह् लै तूं खिच्च मेरी फोटो तूं खिच्च मेरी फोटो खचाई खचाई खचाई खचाई खचाई फोटो खचाई खचाई बस नी होंदी ते हून जिन्ना मर्जी आक्खो तुस जित्थे जाओ उत्थे उत्थै फोटो जित्थे जाओ उत्थै ब्याहें जाओ धामें जाओ

ब्याहें जाओ कुदै फंक्शन होऐ कुतै माता दे मन्दर जाओ जित्थें मर्जी जाओ उत्थें फोटो खचाने जरूर ते जित्थें मर्जी कुतै ऐसी जगह् ऐ गै नेईं जित्थें फोटो नेईं खचाए जान जित्थें मर्जी जाओ उत्थें फोटो खचाने पौंदे ते फोटो बी खचाना जरूरी ऐ ते ओह्दे बगैरा नेईं चलदा कम्म किन्ने सकैंट होर जल्दी सना हैनी पता लग्गा दा किन्ने होए फोटो फोटो फोटो फोटो जरूरी ऐ बड़ा जरूरी ऐ फोटो ते असें दिक्खो सानू फोटो खचाने ताईं बी कोई चाहिदा होंदा ते फोटो खचाना बड़ा जरूरी ऐ अज्ज दे टाइम बिच्च बी

ते हून तुसें पता ऐ जित्थें जाओ बाह्रै बाहरै जाना होंदा इ'यां बाह्रै नेईं जाओ तां बी स्यापा नेईंं जाओ तां बी स्यापा ते पैह्लें मीं नेईं पता हा जरा हून दिक्खो हां अस कि'यां करचै हून इ'यां तुसें इक फाक्कै इन्ने हारे फोटो डिसक्राइब करो उसी में उसी किन्ना बड़ा डिसक्राइब कीता फोटो तुसें पता घर आह्ले नेईं जाओ तां बी स्यापा जाओ तां बी स्यापा फोटो नेईं खचाओ तां बी स्यापा खचाओ तां बी स्यापा तुसेंगी पता ऐ बडलै अर्थकवैक आए दा हा ते बडलै फिर असें जाना बी पौंदा सवेरे सौ कम्म होंदे जाओ त्यार होवो ओह्दे कशा पैह्लें हून तुसें पता में डे सिक्सटी दा चैलेंज करा नी आं उट्ठो पैह्लें अपना वर्क आउट करो मैडिटेशन करो सब किश करियै करियै ते फिर त्यार त्यूर होइयै अपने कालेज दा टाइम बी दिक्खो फिर ओह्दे कन्नै पूरा इक चैलेंज बी बनाना होंदा ओह्दे ताईं बी फोटो चाहिदा होंदा डेली इक फोटो पोस्ट करना पौंदा मिगी नेईं करो तां ता कि ता कि जेह्ड़े मेरे कन्नै अग्गें जुड़ने आह्ले न होर होर जुड़न होर उ'नें बी पता लग्गै कि कि'यां कि'यां अग्गें कम्म चलदा होर अगर कम्म नेईं चलै तां बी तुसें पता दुनियादारी दा स्यापा होर अपने कन्नै लेइयै सारें गी चलना पौंदा अज्जकल दे टाइम बिच्च होर तुसें में सनां अज्ज दे टैम बिच्च एह् बी चीजां बड़ियां जरूरी होई दियां कि फोन ते फोटो गै न क्योंकि इयां न अस कुतै जन्ने साढ़े कोल इक अडैंटडी प्रूफ होंदा इक यादां होंदियां साढ़े कश कि हां भाई अस इत्थें गेदे हे असें भाई एह् इ'न्ना इ'न्ना मज़ा कीता एह् एह् खेढेआ एह् एह् लोग सानू लब्भे इं'दे नेह् लोकें कन्नै साढ़ा मेलजोल होएआ ओह् गोरे लब्भे चिट्टे लब्भे काले लब्भे मोटे लब्भे पतले लब्भे मतलब इक यादां जेह्ड़ियां न ओह् साढ़ियां जुड़ी जंदियां उंदे कन्नै इक फोटो दे जरिए अस उ'नें यादें गी फिरियै उस जगह् पर अस पुज्जी जन्ने आं भाई इ'यां इ'यां अस गेदे हे पूरी सानू चेत्तै आई जंदियां ओह् गल्लां इ'यां गेदे हे इ'यां अस मिले उं'दे कन्नै इयां सानू मज़ा आया ते हून जियां कन्याकुमारी बीच ऐ अ'ऊं उत्थें गेदी ही ते हून ते इ'यां ते मिगी चैत्ता नी ना औन लगा जेल्लै मेरे फोन दी एम बी उड्डी जाग डाटा उड्डी जाग ओल्लै में औना भाई चलो फोटो तक दिखचै हून चलो भाई हून फोटो दिखचै गे गे गे चेत्ता आई गेआ ओह् कन्याकवारी अस गे हे उत्थें असें एह् सब किश दिक्खेआ हा मज़ा आई गेआ एह् एह् लोग सानू मिले हे कज़ियां कज़ियां अंग्रेजनें कपड़े पाए दे हे सुत्थन पाए दे हे ओह् बी दिक्खे असें

ते होर तुसें पता हून जियां फोटो पर जेल्लै अस घर आह्लें कन्नै बैठे दे होन्ने ते असें इक फोटो दा बी होना चाहिदा कि साढ़े फोने फोटो बी ऐसे होन जेह्ड़े सारे दिक्खी बी पान ते हून अस इ'यां ते फोटो फाटो नी खचाई सकने ना कि कोई कनेह् बी कपड़े कुपड़े पाइयै अस फोटो फोटू खचान लगी पौचै भला जेह्ड़े घर आह्ले बी नी दिक्खी सकन इसलेई थोह्ड़े लेहाज बिच्च फोटो खचाने चाहिदे जेह्ड़े साढ़े अतिरिक्त बी होन भला इ'यां इ'यां फोटो खचाओ ऐसे ऐसे थोह्ड़े तरीके दे फोटो खचाओ जेह्ड़े साढ़े घर आह्ले बी दिक्खी सकन जेह्ड़े साढ़े रिश्तेदार बी दिक्खी सकन कुसै इ'यां शर्मिंदगी गी नी होऐ भाई हां भाई एह् साढ़े ञ्यानें दिक्खो कनेह् कनेह् फोटो खचा दे ते फोटो दा बी इक ओह् होना चाहिदा इक तरीका होना चाहिदा इक सलूक होना चाहिदा कि हां भाई फोटो खचाओ पर थोह्ड़े तरीके दे थोह्ड़े सलीके दे इ'यां नी किश बी पाइयै ते कनेह् बी कपड़े पाइयै ते किश बी पोज़ मारियै ते इ'यां फोटो खाचाई ओड़े क्योंकि साढ़ी संस्कृति एह् सानू नेईं दसदी ऐ ते हून तुसेंगी पता भला फोटो खचाने भाई लोकें दे ञ्यानें अस दिक्खने आं भाई कि'यां कि'यां फोटो खचा दे ते किन्ने लोग गल्लां करदे हून गल्लां ते लोकें करनियां गै न क्योंकि इन्नियां चवलां ते इयां इ'यै नेह् फोटो खचाना साढ़ी कोई संस्कृति नी ऐ साढ़ी संस्कृति सानू इ'यै आखदे थोह्ड़े तरीके दे जां थोह्ड़े सलीके दे खचाओ बाकी फोटो ते चलो थोआड़ा हून तुसें गी पता सुकराला माता हून केईं होंदा न कि फोटो इक डेली अपडेट होंदी जंदी हून जियां अस ओह् सानू रोज़ अस हून जियां मेरे कश फोटो औंदे भाई डेली माता बैष्णो दे फोटो औंदे अज्ज हून अस डेली ते अस अपडाउन ते करी डेली ते जाई सकने नी हैन माता बैष्णो सानू दर्शन बी करने होंदे भाई हां माता रानी दे दर्शन होई गे ते इक सानू फोटो ऐ ना जेह्ड़ा इक दुए कन्नै जोड़ी रखदा हून रोज मतलब कि सवेरै बटसैप उप्पर फोटो औंदे माते दा माता रानी दे मेरे दर्शन होंदे दर्शन होई जंदे माता रानी कन्नै ओह् बी बड़ा इक जरूरी इक थांह् बनी गेदा कि हां भाई फोटो बी जरूरी ऐ हून बच्चें दे स्कूलें दे कम्म औंदे ते जेल्लै बच्चें दे स्कूलें कम्म ते पैह्लें कुत्थें हे फोन पैह्लें कुत्थें औंदे हे फोटो जदूं दा कोविड नाइनटीन चला दा ते अदूं दा गै फोटो शोटो दा बी सिस्टम चलेआ हून जदूं दा कोविड साढ़ा सब ञ्यानें का कम्म साढ़ा कम्म फोनै पर गै औंदा तां गै फोटो दे जरिये गै हून एह् फोटो गै सानू कम्म भेजदे साढ़े धोड़ी कम्म ईजी पुज्जी जंदा मज़े कन्नै सानू इ'न्नी कोई दिक्कत नी आंदा कि दोस्तें दे घर जाओ उं'दे तरले मारो उ'नें आक्खो कि हां भाई कापियां देओ सानू ते एह् जेह्ड़ा फो मतलब कि एह् फोन ऐ बटसैप ऐ मतलब सारियां चीजां फोटो साढ़े किन्ने कम्म सधारी ओड़दा ते बंदा बस इजली उ'नें मजे कन्नै उ'नें फोटो कन्नै करी सकने अस इंट्रैक्ट करी सकनें मिली सकने ते मज़े कन्नै साढ़े कश फोटो पुज्जी जंदे असें कोई ज्यादा कुसै दे तरले नी मारने पौंदे कुसै दी मिन्नतां नी करनी पौंदियां हां भाई अस नेईं गेदे हे स्कूल जां सानू फोटो भेजो मज़े कन्नै फोने पर फोटो आए दे होंदे उ'नें फोटोआं दे कन्नै अस मज़े कन्नै अपनी कम्म बी करी सकने हून जियां लाइक समझी लैओ तुस मम्मियै कोई गल्ल गै करनी होऐ कुसै कन्नै ते एह् मज़े कन्नै ओह् मासियें कन्नै गल्ल करनी हून जियां मेरी मासी दी कुड़ी दा ब्याह् ते ओह् बी बड़ा स्यापा ऐ माए ते हून कुतै किश बनाना होऐ कुतै किश बनाना होऐ ते मेरी मासी भेजदी एह् दिक्ख एह् में सूट लेई लेआ एह् में किश लेई लेआ एह् मेरी एह् में अपनी नूंहा ताईं एह् बनाया इक जागत बी ऐ उं'दा ते एह् दिक्ख हून सारा कम्म होई गेआ फोनै पर बटसैप पर इ'यां शेयर करी ओड़दे ते मेरी मां बी खुश होई जंदी भाई चलो ञ्यानें किश दस्सेआ बी ऐ कुतै फोटो गै पैह्लें कुत्थें पैह्लें इड्डी दूर जाना पौंदा हा पैह्वें उं'दे घर जाओ फ्ही उ'नें दस्सना फ्ही हून असें इ'यां फोनै पर फोटो दे जरिए गै इक दुए कन्नै मतलब मिली सकने हालचाल पुच्छी सकने इक दुए दा बड़ी मदद होई जंदी साढ़ी बी इं'दे कन्नै हून ओह् कोई मसला किश ओह् नी ऐ तरीका नेईं ऐ पर जेह्ड़े लोग एह् जेह्ड़ा किश करदे ना फोटोआं दा बी केईं लोग गल्त इस्तमाल करदे ओह् बड़ा गलत गल्ल ऐ जेह्ड़ा लोग फोटुएं दा गतल इस्तेमाल करदे लेकिन इ'यां करना नी चाहिदा क्योंकि साढ़ी साढ़ी ना ओह् दसदी ऐ मां भाशा नी दसदी ऐ कि तुस इ'यां करो क्योंकि सानू ओह् घर आह्लें संस्कार होंदे कि अस कि'यां कुसै दे फोटो स्हेई इस्तमाल करने आं होर कियां गलत इस्तमाल करने आं कदें बी कुसै कन्नै गलत नी करना चाहिदा हां खाल्ली चला दा एह् सिस्टम बगैरा फोटो दा ते फोटो खचाना फोटो बड़ा जरूरी ऐ अज्जकल दे टाइम च अस कुदै जन्ने आं ते सानू फोटो खचाना कुतै बाह्र जाओ कुदै जाओ इक फोटो इक साढ़ी यादां होंदियां न जित्थें अस जन्ने उत्थें दियां ठीक ऐ